وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ یہ میری بات عنایت اللہ جی سے ہو رہی ہے جی ارے اصل میں میں نے سنا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی لائبریری ہے تو میں کتاب پڑھنا تھا ہسٹری کی کتاب پڑھنی تھی اس وجہ سے میں پتہ کر رہا تھا تو آپ کے یہاں کوئی لائبریری ہے کیا اچھا ہاں تو مجھے ہسٹری کی کتاب پڑھنی تھی تاریخ اسلام اور اس پر تھوڑا سر ریسرچ کرنا تھا اس وجہ سے میں پتہ لگا رہا تھا اس موضوعات پر آپ کے یہاں کتابیں مل جائیں گی ہوں جی جی مجھے مطلب تاریخ مطلب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اس تعلق سے کتابیں چاہیے تھی تو وہ کتابیں مجھے مل جائیں گی سر مجھے کچھ لکھنا تھا مضمون

اچھا ہاں یہ لائبریری میں کن کن موضوعات پر کتابیں ہیں آپ کے لائبریری میں جی مجھے اسلامی تاریخ پر وہ مستند کتابیں چاہیے کیا ہے کہ مجھے تاریخ پر میں سرچ کرنا ہے اس وجہ سے میں نے کال کیا کہ لائبریری کہاں پر ہے یہ اچھا اچھا یہ مطلب کہ ہمارے یہاں سے پندرہ کلو میٹر دور مطلب نہیں جی جی میں شام میں آتا ہوں پھر ٹھیک ہے پھر ایں ٹھیک ٹھیک السلام علیکم